मध्य प्रदेश में मनोरंजन के तरीक़े जैसे मनोरंजन कहीं घूमने जा सकते हैं हम कहीं घूमने जाते हैं बालाजीपुरम जाओ तो वहाँ डांस अंदर घूमने की जगह है वहाँ डांस आंस भी करने की जगह है शादियों में अपन ने देखा होगा इन्जॉय करना मनोरंजन आधा मनोरंजन शादियों में भी जैसे होता है कहीं अपन पिकनिक जाओ तो वहाँ भी साउंड ले जा सकते हैं मस्ती कर सकते हैं इन्जॉय कर सकते हैं तो एक प्रकार से वाे भी अपना मनोरंजन ही हुआ घूमना एक तरह किसी से अपन कभी छत्तीसगढ़ है इधर जाओ तो अपन जो पहाड़ी इलाक़ा है इधर घूमने में इन्जॉय करने में मज़ा आता है तो ये हमारा मनोरंजन ही कहलाया ना एक तरफ़ से कि क्योंकि हम घूम रहें